भई मां बीमारियुनि खां बचण लाइ असां पहिरियां सुबुह जो उथी करे कोसो पाणी पीअंदा आहियूं तंहिंखां पोइ हलणु वेंदा आहियूं हली करे अचूं उन ई खां पोइ चांहि वांहि पी कोसे पाणीअ कोसो पाणी पी वरी साॻियो सनानु पाणी करे ऐं रो भई थी सघे त ॿाहिरियो तरियल या कुझु खाइणो न घर जो ई फुलिको आहे कोकी आहे अहिड़ो सभु खाइणो मंझंदि जो बि रोटीअ में भाॼी फुलिको अहिड़ो खाइणो पोइ तरियल या ॿाहिरो ख़ुराक न खाइणो या भई राति जो करे सभु खाइणो शाम जो राति हुजे जेॾीमहिल बि घर जो खाइण सा ऐं घर में सफ़ाई रखण सां भई पाण बीमारियुनि सां बची था सघूं कुझु बांसी बि न खाइणो थी सघे एतिरो ताज़ो खाइणो घर जो खाइणो